हाँ हमारे गांव में कर्ज़ लेना बहुत ही आम बात है क्योंकि हमारे गाँव में अधिकतर किसान लोग रहते हैं किसान लोग इतना अमीर तो नहीं हैं गरीब ही लोग हैं और अभी के मौसम के अनुसार फसलें इतना हो नहीं रही हैं और जब फसलें ही नहीं होंगी तो बिकेंगी क्या और जब बिकेगा ही नहीं तो कर्ज़ लेते हैं कर्ज़ आसानी से मिल जाता है हमारे गाँव के साहूकार लोग हैं जो कर्ज को आसानी से दे देते हैं और उसका ऋण भी इतना अधिक नहीं लेते हैं और अपने कम रेट के अनुसार ही कर्ज़ देते हैं और कर्ज़ लेना भी एक आम बात हो गई है